परिवहन और विकल्पों तक की जो पहुंच है वो काफ़ी प्रभावित किया है जैसे कुछ नए साधन जैसे शुरू हुए हैं जैसे वंदे मातरम नई ट्रेन शुरू हुई है ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ नया हो रहा है रेलवे को जैसे अभी बोला है कि प्राइवेट को दे रहे हैं ताकि वहां पे नौकरी के अवसर बढ़ सकें तो ये भी अच्छी चीज़ है इसके अलावा हाईवे हैं जो सिंगल हाईवे थे उन सबको फ़ोर लाइन हाईवे और जो फ़ोर लाइन हाईवे थे उन सबको नेशनल एट लाइन हाईवे बनाया गया है जिससे सब जगह जुड़ सके अगर हम चाहें तो राजस्थान से दिल्ली डायरेक्ट हाईवे भी बन चुका है एक बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू हो रही हैं मेट्रो स्टेशन शुरू हुए हैं जो अहमदाबाद से बॉम्बे तक में मेट्रो चलेगी वो भी सुपरफ़ास्ट मेट्रो बहुत सारे मेट्रो इस्टेशन बने हैं ऐसे मेट्रो शहर हैं जहां मेट्रो चलाई जा रही है तो कम पैसों में हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पंहुचा देती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनसे परिवहन आसान